ہیلو سر آپ کریم ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں جی سر مجھے کچھ کھانا آڈر کرنا تھا میرے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں تو ان کے لیے مجھے کچھ کھانا آڈر کرنا ہے اور تو سر آپ کے یہاں کیا مل سکتا ہے سر مجھے دس لوگ کا کھانا آڈر کرنا ہے اور میں کھانا جو آڈر کرنا چاہ رہا ہوں اس میں ایک مٹن قورمہ اور اسی طرح چکن چنگیزی اور چکن بریانی سر آپ کے یہاں میٹھے میں کیا مل سکتا ہے اچّھا کھیر اور رس گلے بھی ہیں ٹھیک ہے سر تو یہ ساری چیزیں پیک کر دیجیے اور اب میرا پتہ لکھ لیجیے تا کہ میرا آڈر بھیج دیں جہاں پہ میں رہتا ہوں لکچھمی نگر میں سر میرا آڈر کتنی دیر میں آ جائے گا سر ایک گھنٹہ لگے گا سر آپ تھوڑا جلدی کر دیجیے کیونکہ مہمان آنے والے ہیں اور ان کو جانا بھی ہے تو میرا کھانا جتنا جلدی ہو سکے بھیج دیجیے اور پیمنٹ میں آپ جو بولیں آن لائن کر دوں یا پھر جو میرا کھانا لے کر لڑکا آئے گا اس کو پیمنٹ کر دوں گا سر جیسا آپ کو مناسب لگے آپ مجھے بتا دیجیے سر کھانا جو آپ دیجیے گا تو اچّھے سے پیک کر کے دیجیے گا تا کہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اور سر اچّھی کوائلٹی کا دیجیے گا تا کہ میں آپ کے یہاں دوبارہ آڈر کر سکوں سر شکریہ